کیا آپ نے اسکول یا کالج میں ہندوستانی سائنسدانوں کے بارے میں سیکھا ہے جی ہم نے ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے ہندوستان کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کی ہے انہوں نے میزائلیں بنائی ہیں ہوائی جہاز بنائے ہیں اور نئی نئی نئی ایجاد کیے ہیں نئی نئی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے ان میں جیسے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہیں ان کو میسائل مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سر سی وی رمن ہیں اور ہومی بھابا ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا